ابھی میں نے ایک پروڈکٹ خریدا تھا آئرن پریس میں نے اپنے گھر کی نیڈ کے لیے خریدا تھا وہ کیونکہ گھر میں میری جو پرانی پریس تھی وہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے سوچا نیا پروڈکٹ لے لیتے ہیں لیکن جب میں نے وہ پروڈکٹ خریدا تو میں نے نا اس کا بہت ہی اچھا نہیں لگا میرے کو وہ بالکل بھی مطلب کچھ بھی مطلب جو میں نے منگایا تھا وہ بالکل نہیں آیا ویسا مطلب میں نے کلر چینج منگایا تھا کلر بھی میرے کو ایکسچینج کر کے دیا ہے میں نے بلو کلر منگایا تھا اور میرے کو وائٹ کلر ملا ہے اور اس کی جو وایر ہے وہ بھی بہت چھوٹی ہے جس طرح سے اس پروڈکٹ میں دکھائی گئی تھی اس فوٹو میں جو میں نے پروڈکٹ خریدا ہے وہ ویسا نہیں تھا اس کی وایر بھی اتنی لمبی نہیں تھی اور اس کا کلر بھی چینج تھا اور وہ اتنی جلدی گرم بھی نہیں ہوتی ہے کپڑے اچھے سے کرتی بھی نہیں ہے وہ ایک دم پریس تو وہ کپڑے اچھے سے پریس نہیں کرتی ہے اور اس کی پیکنگ وغیرہ بھی کافی گندی آئی تھی تو میرے کو وہ پروڈکٹ بالکل پسند نہیں آیا سو پلیز ایسے پروڈکٹ نہ بھیجا کریں سماج پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے آپ کے پروڈکٹس کی وجہ سے وہ لوگ سامان خریدنا بند کر دیتے ہیں آن لائن